हैल्लो दीदी केह् हाल ऐ बस ठीक तुस सनाओ यरो तुस ओह् दवार बना दे हे हां ते उत्थै दवार में बी बनानी पर तुंदा में दिक्खेआ कम्म लग्गे दा पर तुसें साढ़ी जगह लैती दी थोह्ड़ी नेई नेईं में अपनी अलग लानी तुस अपनी अलग बनाई लैओ और साढ़ी जगह पूरी असें देईउड़ो तुस साढ़ी जगह ओ नि करो फ्ही अग्गे में स्टे लोआई ओड़ेआ ते फ्ही अग्गै में तुंदे उप्पर केस बी करी सकनीआं नेईं तुस हर तुस साढ़ी हर इक चीजे ई कब्जा करना स्टार्ट होई जंदे तो तुस कूड़ा साढ़ी गल्ला आह्नियै सुटदे जुल्लै आटो आंदा ओह्दा सारा बिल असें देना सारा किश तुस करदे फिर ओह्दा करा ओह्दा बिल ते मैं दिन्नी ना तुस थोह्ड़ी दिंदे नेईं मैं तुसें लास्ट बार सना नी आं तुस सुधरी जाओ ऐसा नि होवै मैं तुंदे उप्पर केस करुड़ां बड़ा किश होई सकदा इत्थे हां ते कन्नै में अपनी दिवार अलग बनानी इस गल्ला चलो ठीक ऐ तुन्द तुंदे कन्नै में बाद च गल्ल करी लैंग तुस इस बारी तुसें समझाना मैं समझाई ऊड़ेआ ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके